तरीक़ो ॾाढो सुठो आहे वणंदा आहिनि अलॻि अलॻि उन्हनि जा आवाज़ ॿुधी करे कन खे ॾाढो मज़ो अची वेंदो आहे कलरफुल पखी ॾिसी करे अखियुनि जी रोशनी जो ॼणु वधी वेंदी आहे रोशनी ऐं उनजो जेको आखेड़ो ठाहिनि था ऐं जेको हूअ निकिरनि था पाण में गॾु थी करे उहो मूंखे ॾिसणु ॾाढो वणंदो आहे या ॿुधणु ॾाढो वणंदो आहे उनजो आखिण इनकरे आखीड़ा वणंदा आहिनि ऐं जीअं त वूड पिकर झिरकियूं कांव ट्रेलर पखी इन्हनि जा आखिड़ा हेॾा सुठा ठहियल हूंदा आहिनि हेॾा सुठे नमूने ठाहींदा आहिनि जो ॾिसी दिलि ख़ुशि थी वेंदी आहे ऐं जहिड़ी तरह ट्रेलर पखी आहे उहो पंहिंजो आखिड़ो इअं ठाहींदो आहे भइ उनजी चुंहिंब जेका हूंदी आहे न एकदमि सूईअ वांगुरु हूंदी आहे जहिड़ी तरह टे टेलर पंहिंजो कपिड़ा सुबंदो आहे सूईअ में धाॻो विझी करे सुबंदो आहे तहिड़ी तरह हीउ ट्रेलर पखी पंहिंजो आखीड़ो ठाहींदो आहे ऐं उहो आखीड़ो त एतिरो मज़बूत ठाहींदो आहे जो उनजा पखी जेके जेके ॿचा आहिनि उहे हुनमें सेफ रहंदा आहिनि सलामत रहंदा आहिनि ऐं ॿियो जीअं ट्रे इंजनेर पखी ॾिठो आहे मूं जेको आफ्रिका में मिलंदो आहे उहो पंहिंजो मिटीअ मां ऐं गाहु ऐं कीचड़ मां ठाहींदो आहे जीअं अॻे ज़माने में माण्हू पंहिंजे घर खे मिटीअ ऐं मिटीअ मां घरु ठाहींदा हुया तीअं ई मिटीअ ऐं गाहु ऐं कीचड़ मां ठाहींदो आहे उनखे एॾो मज़बूत कंदो आहे गाहु ऐं कीचड़ मां ई उहो ठाहींदो आहे ऐं उहो एॾो मज़बूत कंदो आहे जो उनजा ॿचा जेके आहिनि उहे आख़िरि में सेफ हूंदा आहिनि तहिड़े नमूने ॿिया बि केतिरा ई पखी आहिनि जेके पंहिंजो पंहिंजो अलॻि नमूने घर ठाहिनि था ऐं असां उनखे चङी तरह मां ॾिसीं सघां थी